جی ہاں خبروں میں سماجی و ثقافتی مسائل کی بحث بہت عام ہے اور میڈیا میں مسلسل اجاگر بھی ہوتی رہتی ہے انسانی حقوق سے متعلق مختلف مسائل خبروں میں آتے رہتے ہیں جیسے کہ زندگی آزادی انصاف اور یکسانیت کے موضوعات تعلیم کے امور تعلیمی نظام کی خرابی تعلیمی فراہمی اور طلبا کی مشکلات بھی خبروں کا موضوع بنتے رہتے ہیں جنسی تشدد کے مواقع قوانین کی ناکامی اور ضبطی اقدامات کے بارے میں خبریں ہماری روزمرہ کی زندگی میں اب شامل ہو چکی ہیں غربت بےروزگاری زیر تعلیمی اور معاشی مسائل بھی خبروں کا ایک اہم حصہ ہیں ماحول کی تبدیلی تاریخی تبدیلیوں کا اثر توانائی کی بحران ہاں ماحول کی حفاظت کے بارے میں بھی کبھی کبھار خبریں آتی ہیں عوام کے مختلف تفریحات فن مسائل روایت اور ثقافت کے مسائل بھی میڈیا کی نظر میں آتے ہیں